जदूं कोविड शुरु होएआ हा तदूं आनलाइन क्लासें आस्तै आनलाइन क्लासें आस्तै बोल्लेआ गेआ हा आर्डर दित्ता गेआ हा कि जिन्ने बी बच्चे हैन उ'नें सारें कोल आनलाइन क्लासां चलनियां उं'दियां सारियां ते तदूं मिगी इक स्कूल दा आफर आया हा आनलाइन पढ़ाने आस्तै ते ओह् में आफर लैता हा ते भी में पढ़ाना शुरु कीता हा आनलाइन गै पर जेह्की उस स्कूल दी प्रींसिपल ही मतलब साढ़ा मिलना सिर्फ इक बारी होएदा ओह् बी स्कूल जदूं उ'नें मिगी सद्देआ हा रिज्यूम आस्तै कन्नै इंटरव्यू आस्तै पुच्छने आस्तै कि मेरी केह् केह् कैपविलिटियां न ते कोह्के कोह्के सब्जैक्ट च अ'ऊं पढ़ाई सकनी ते तदूं उ'नें मेरा इंटरव्यू लैता हा ते मिगी लग्गेआ सब किश ठीक ठाक चलना पर केह् नां पर उस प्रिंसिपल दी एह् चीज ही कि उस प्रिंसिपल ओह् कन्नै मिगी थोह्ड़ा कम्म करने दी प्राब्लम होई क्योंकि मिगी लगदा जेह्का इक टीचर होंदा उसी आई थिंक प्रिंसिपल गी छूट देनी चाहिदी कि ओह् किस तरीके कन्नै पढ़ाना चांह्दा क्योंकि हर इक टीचर दा पढ़ाने दा तरीका बक्खरा बक्खरा होंदा में जदूं पढ़ांदी ही अ'ऊं बच्चें गी ते मैडम म्हेशां मिगी आर्डर दिंदी ही कि इस तरीके कन्नै पढ़ाना इस तरीके कन्नै पढ़ाना जो कि मेरा स्टाइल नेईं हा अ'ऊं उस तरीके दा निं पढ़ांदी ही ते ओह् मैडम हमेशा इंटरप्ट करदी ही हर इक मेरे व्यू आफ टीचिंग बिच कन्नै बोलदी ही कि क्लास च अ'ऊं म्हेशां क्लासै च होगी ते उ'नें म्हेशां कोई न कोई गल्ती कड्ढनी कदें बी अगर कोई अच्छा अगर कोई पेरैंटस दा अच्छा रिव्यू आवै साढ़े बारे च तां उसदे आस्तै बी मिगी शाबाशी नेईं देनी तां मिकी ओह् किश चीजां खटपटियां लगदियां हियां उं'दियां ते भी एह् चीज कि उं'दा काफी काफी बारी इंटरप्ट करना भी में मैडम गी इक बारी फोन उप्पर काल कीती ही ते कन्नै मैम गी आखेआ हा कि मैम मिगी एह् चीज पसंद नेईं औंदी मिगी चाहिदा कि मिगी थोह्ड़ी नेही लिबर्टी थ्होऐ इस चीजै बिच कि मिगी कम्म करने च थोह्ड़ी लिबर्टी चाहिदी तां गै अ'ऊं अपना अच्छा आउटपुट देई सकदी तां गै अ'ऊं अपना अच्छा ओह् केह् आखदे पोटैंट यूज करी सकनी ऐ इस चीजै च क्योंकि मेरा तरीका किश होर होई सकदा पढ़ाने दा थुआढ़ा किश होर होई सकदा पढ़ाने दा ते मिगी डिसाइड करना देओ मतलब इन्ना मेरे कश मेरे कश ओह् होना चाहिदा लिबर्टी होनी चाहिदी कि अ'ऊं बच्चें गी अपने तरीके कन्नै पढ़ाई सकां में उ'नें ई बोल्लेआ कि शायद थुआढ़ा तरीका ठीक होऐ थुआढ़े आह्ली साइड़ दा मतलब जि'यां कि तुसें पढ़ाए दा होऐ अपने पास्ट च तुसें ई लगदा होऐ कि एह् तरीका ठीक रौह्ना पर इक बारी मिगी चैक्क करियै दिक्खो इक बारी मिगी ट्राई करने ई देओ ते भी तुसें ई अगर ठीक नेईं लग्गग भी तुस मिगी सनाएओ अगर तुसें ई ठीक लग्गग तुस ओह् बी सनाई ओड़ेओ